फोटोग्राफी के नियम जे छै ओतय हमरा सभ चिड़ियाँ घर गेलहुँ तऽ ओतय फोटो खिचलहुँ ओतय जानवर रहै छै लेकिन डर नहि होइए किएक तऽ जानवर तऽ कैद रहै छै बन्द रहै छै बान्हल रहै छै या तऽ पिंजरामे रहै छै ओतय हमरा कोनो भय नहि भेल आओर बढ़िआँ फोटो अपन लेलहुँ फोटो लए कऽ मोबाइलमे राखलहुँ ओकर बाद बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ सीन आबैए